कोई बि खे खेल खेलण सां माण्हुनि जे मानसिक विकास बि थींदो आहे शारीरिक विकास बि थींदो आहे कम करण जी इच्छा बि वधीक थींदी आहे फ़ुर्ती बि रहंदी आहे और बीमारियुनि बीमारियूं बि न थींदियूं आहिनि